हमर पसंदीदा गेम छै क्रिकेट क्रिकेट खेलै छियै ओहिमे बारह बारह जनके टीम होइत छै आओर दू अम्पायर होइ छै आओर एक ओवरमे बो गेन्द होइ छै छओ बॉलके गेन्द होइ छै आओर एक बैटिंग पे उतरै छै बैट लऽके बैटिंग पर उतरै छै आओर एक एम्पायर आगे होइ छै आओर फिल्डिंग पूरा गोल कऽके लागै छै ग्राउन्डमे लागै छै पूरा आओर एम्पायर एक लेग एम्पायर होइ छै आओर सब छक्का लागै छै आओर एक्की दूग्गी रन होइ छै आओर सब बिकेटे आउट होइ छै आओर फिर चौका लागै छै फिर हल्ला होइ छै फिर आउट भी होइ छै